हैलो अंजी अंजी कुन्न बोल्ला दे अच्छा में बागै दा मालकिन बोल्ला नी आं मेरा बड़ा बड्डा बाग ऐ अंजी ते ओह्दे आस्तै ना में दोआई लैनी ही ते अड़ेओ ओह् फुल्ल लाए दे न ते फुल्लें ई कीड़ा लग्गी गेदा असें गुलाब दे फुल्ल लाए दे पर इनें कियां कीड़ा लग्गे दा अंजी अंजी अच्छा एह् किन्ने दिन तगर हटी जाह्ग एह् बमारी ते अच्छा भी कदूं आवां थुआढ़े कोल दोआई लैने गी अच्छा कोई निं ते कोई ना में देई ओड़नी आं नीम दे पत्तर ठीक ऐ फिर ठीक ऐ फिर बड़ा बड़ा धन्यबाद होऐ ठीक ऐ